ہمارے علاقے میں دیکھا جائے تو نقل و حمل کا طریقہ یعنی ٹرانسپورٹ کا طریقہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے کچھ جگہ اچھی ہیں کچھ جگہ بیکار ہیں اگر دیکھا جائے بسوں کو تو پہلے تو ہمارے ادھر بہت کم بسیں چلتی جس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کی سڑکیں زیادہ چوڑی نہیں ہیں اور ہمارے علاقے میں زیادہ دور کی دوری کے لیے لوگ پرسنل سواری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جس وجہ سے ہمارے علاقے میں بس کا نظام بہت ہی بیکار ہے جس سے لوگوں کی لوگوں کو بہت سارے پریشانیاں ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں کی سڑکیں بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہیں جس وجہ سے لوگوں کو لوگ بسوں کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے ہیں لیکن وہیں دیکھا جائے ٹرین تو ہمارے علاقے میں ٹرین کی سویدھا تھوڑی اچھی ہے ہمارے علاقے میں تین ریلوے اشٹیسن ہیں جہاں جہاں ایک زیر تعمیر ہے اور ایک ہمارے ڈسٹک میں بہت اچھی ریلوے اسٹیشن ہے جہاں کچھ بنیادی سویدھائیں ہیں کچھ بنیادی سویدھائیں نہ صحیح سے کوئی ویٹنگ ایریا بنا ہوا ہے نہ ہی صحیح سے فلیٹفام بنے مسافر سڑکوں پہ ہی سو جاتے ہیں جس سے بہت انہیں ساری پریشانیاں ہوتی ہیں اور دیکھا جائے تو ہمارے علاقہ میں دوسری اور ٹرین کا نظام اچھا ہے جس سے لوگوں کو اچھی سویدھائیں مل جاتی ہیں اور بآسانی ایک جگہ سے دوسرے جگہ سفر کرتے ہیں ملا جلا کے کہا جائے تو ہمارے یہاں ٹرانسپونٹ کا نظام اچھی بھی ہے اور تھوڑی اچھی نہیں بھی ہے